हे दादा तव्हां कार कीअं त हलायो था असांखे पोहचणो अञां जल्दी आहे पर एॾो बि जल्दी एॾो जल्दी कीअं था हलायो न दादा त तकिड़ो त डोडा त अचनि स्पीड ब्रेकर ते एॾो दीमाग़ु थो लॻे ब पेट में सूर थो पए जाम त जीअं अरे जल्दी पोहचणो आहे पर सही सलामत त पोहचणो आहे न हीअ छाता कयो पिया जेका पोहचाईंदो त सही पर जेको असां सही सलामत पोहचंदासी की क न अच्छा त घणी देरि अञां लॻंदी असांखे हुन जॻह ते पहुचण में ट्रैफिक जाम आहे सभु ठीकु आहे पर चङी तरह सां हलायो तव्हांजी ड्राइविंग असांखे सम्झि में नथी अचे ऐं जे तव्हां चओ अ जेको सवा असां न त तव्हांखे पैसा न ॾींदासीं सम्झव अरे हाणे तव्हांजे ड्राइविंग में मैं सम्झि में ई नथो अचे जेकॾहिं मथे में सूर थो पए तव्हांजी कार बि बराबरि नथी हले विच विच में कई कई बीह जी रहे ऐं असांजे केॾीमहिल एॾो फास्ट केॾीमहिल कीअं जेको असां केॾी केॾीमहिल ॾिसो केॾा अवाज़ त अचनि पिया पुठियां डोरा थी ॾिए पई जेको असां त पोइ अच्छा ते पै तव्हांखे गूगल पे आहे के न न छाकाणि त मूं वटि कैश पो हाणे मूं वटि त कैश आहिनि न त मां छा कयां गूगल अॼुकल्ह त गूगल पे सभिनी वटि हलंदा आहिनि तव्हां वटि कीअं न हलंदो आहे क़माल आहे एॾी कार त हलायो त गूगल पे नथा रखो पोइ हाणे असां हिनमें छा कयूं हुनमें तव्हांजो फॉल्ट आहे न असां त कैश खणी न निकिता आहियूं पर हाणे असांजो हा आहे पर असां वटि कैश न हुआ त मां गूगल पे सां ई निकिती आहियां त हाणे जेको छा कया हिकिड़े तव्हांजे कार में बि मूंखे मज़ो न आयो आहे सम्झ में ई नथी अचे ॻाल्हि वरी तव्हां त गूगल पे बि कोन्ह आहे चओ साईं त असां पर चयोसि मूंखे नथो सम्झि में अचे त छा कयां जेका सिवा हिकु त केॾी फास्ट त हलायो